हाँ हमारा मुख्य व्यवसाय सब्ज़ियाँ उगाना है सब्ज़ियों के अच्छे दाम नहीं मिलने के कारण यहाँ के लोगों ने सब्ज़ियों को उगाना बंद कर दिया है क्योंकि सब्ज़ियों के दाम हमें अच्छे नहीं मिलते कम रेट में सब्ज़ियाँ खरीदी जाती है और हमें सब्ज़ियाँ मिलती हैं भा ज़्यादा रेट में इसलिए हमने सब्ज़ियाँ उगाना बंद कर दिया है वो कि हमारा मुख्य व्यवसाय था